मैंने जीवन में एक ऐसी किताब पढ़ी है धार्मिक किताब कह कह सकते हैं उसको मैंने धार्मिक किताब पढ़ी है जो कि हमारे मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती है जिसको हम फ़ज़ाइल ए आमाल कहते है उसने मुझको बहुत बौद्धिक रूप से चेलेंजिंग बनाया जैसी कि लाइफ को जीवन यापन करने का तरीका या जो चीज़ें पहले बता दी गई वो अब लाइफ में चेलेंजिंग है कि अब देखना वो सब देख रहे हैं कि जो पहले बता दिया गया तो मेरे लिए ये किताब जो है वो पढ़ना और उस किताब को पढ़ के वो जो उसको समझना और समझ कर फिर वो मुझे सारी चीज़ें देखना जो कि मैं एक लाइफ में डेली रूटीन में देख रहा हूँ जो चलता आ रहा सब कुछ जो चला आ रहा हैं अभी भी मैं देख रहा हूँ कि वो जो चौदह सौ साल पहले बता के गए और वो अब वो सारी चीज़ें अब देखने को मिल रही हैं तो किताब धार्मिक है बट चेलेंजिंग किताब है कि वो चीज़ पहले से बताई और फिर वो बौद्धिक रूप से सोचा और उसको सोचने के बाद फिर वही सारा कुछ देखना और फिर उसमें ये बताना कि तरक्की कामयाबी उन सारी चीज़ों के राज़ उसके अंदर वो सारी चीज़ें तो उस किताब के बारे में मैं डेली लोगों से चर्चा भी करता हूँ और घर के अंदर घर के परिवार और जो वो किताब को जानते हैं जो वो किताब को पढ़ते हैं उन लोगों से उसके बारे में कि उसके बारे में कोई नई चीज वो किताब को पढ़ा तो उसमें कुछ नया फिर मिला क्या तो ऐसे करके मैं घर में परिवार में और दोस्तों में उस किताब के बारे में चर्चा भी करता हूँ और मैं अपने डेली जो मेरा रूटीन हैं डेली लाइफ का मेरा रूटीन हैं उसको मैं एक बार पढ़ता भी हूँ